संनाय खावनायावथ' गोबाव समखौनो खाथायनो लुबैयो मानो होनोबा आरो मबाइल नायै नायै संनाय समावनो गोबावआनो जाखायो समा

संनो नाजानाय गोबावसिन सम लाग्रा रेसिपिनि जामुंआ जाबाय नारजि आरो अमा नारजि अमा संनाय समाव गोबां सम लायो जाहोना जाबाय आङो नारजि ओंख्रिखौ बारा संनो रोबाङा बेयावनो नारजिखौ संनानै बिसिबां खारै होनांगौ आरो मा टाइमाव अमा बेदरखौ होनांगौ जायो बेफोरनि सोमोन्दै बारा मिथिया बेनिखायनो बे रेसिपिखौ संनाय टाइमाव एसे गोबाव सम लायो आरो संनाय टाइमावनो अरदाबाव अर ज'रायनाय समावनो गोबां टाइम लायो माला समाव अरा थाब नाङा बनजों सुबाय थानांगौ जायो अरा थाब थाब गोमोरनो नागिरो गोमोरनानै थाबा ओंख्रिया थाब गोदौनो नागिरा बेनिखायनो बे नारजि अमा ओंख्रिखौ संनाय टाइमाव गोबां सम लायो बेनिखायनो नारजि जों अमा संनाय टाइमाव आंहा गोबां सम लायो नारजि अमा संनाय टाइमाव गोबां सम लायो मबाइल नायै नायै ओंख्रि संनायखायनो बे नारजि अमा रेसिपिया गोबां टाइम लायो नारजि अमा संनाय टाइमाव फार्स्तनिया नारजिखौ सुना लाग्रोनानै आरो अमा बेदरखौ एवफ्रामना लानायनि उनाव बेदरखौ संख्रै नारजिखौ खारै होन्नानै गोबाव टाइम रुनांगौ जायो आरो बे रुनाय टाइम नारजिआव खारै होनानै जेसे रुयागौ मानि होबाय रुबाय थायो अर बन होनानै अदाबाव गोबाव सम गोबाव सम रुबाय थायो बेनिखायनो गोबाव लायो आरो अमा बेदरखौ मेजेमखौ एवफ्रामनानै उनाव होनानै नारजिखौ गोबाव गोदौ फाग जानाय बायदि गोबाव सम गोदौ होनांगौ जायो नालाय नारजि अमा संनायााव गोबाव टाइम लायो बे लाथा लाथा जानांगौ जायो माने बेखौ गोबाव सम गोदौहोनांगौ जायो मानो होनोबा नारजि अमा संनायाव मस्ला सामब्राम सामब्राम गासैखौबो होनानै आरो गोदाव गोथाव मोदोमफ्रु खालामनांगौ जायो नालाय बेनिखायनो गोबाव टाइम लानांगौ लानाय जायो नारजि अमा संनायाव आंनि गोबाव सम लाग्रा रेसिपिया नारजि अमा